हांजी अच्छा थोआढ़ा बुटीक ऐ ना एह् पूनम दा बुटीक ऐ ना अच्छा में कपड़े सुआने न ते मतलब केह् सोआई ऐ सूटा दी सिपंल सूट दी अंब्रेला फ्लेयर होई गेआ अच्छा अच्छा हां हून अजकल्ल केह् सिस्टम इक चोनें आह्ला नमां चले दा ऐ सलबार जे सोआई घट्ट लैगे ते चलो ठीक ऐ सिंपल दा केह् दस्से सलवार कमीज दी सलवार कमीज दी केह् दस्सी अजकल्ल त्रै सौ होई गेदा अच्छा जेह्ड़ी श जेह्ड़ी खाल्ली शर्ट दी सौ दा पीस लाओ ते शर्ट किन्ने दी ओह् फिर सानू इ'यां ढाई सौ दी पेई लेहाज निं करना होंदा भैन अपनी सीने आह्ली बुटीक अपनी भैन दा बुटीक अच्छा चलो जी अस हून अपनी भैन दा गै सोचना ना ते फ्ही अस थोआढ़े कोला गै सेआई लैगे हां अच्छा अच्छा चलो कोई गल्ल निं जेल्लै शैल सेआना होग ना ते थोआढ़े कोल गै आई जागी ठीक ऐ चलो चलो जी बड़ा बड़ा शुक्रिया